गिबि गिबिसिनाव समाव आङो खिफेद फन बाहायदोंमोन मानो होन्ना बुङोबा खिफेद फनफोराव माखासे फिसार्स फोराहाय खम जेरैहाय इन्टारनेट जाया बेजों लोगोसे अबावबा बायदियावहाय माने एमेमेसबो साफद जाया लोगोसे माखासे अनलाइन गेम फोराबो माने साफर्द जाया बेनिफ्राय जोङो एसे उनसमनि गेजेराव बा उन समनि उनाव जोङो माखासे जेरैहाय सिमार्ट फन जेरै ओंखारदोंमोन जेरैहाय एम आइ सेमसुं बेजों लोगोसे भिभ' अप' माने जोङो बैफोर फनफोरावहाय टेक्न'लजि माखासे फरजि फाइबजि बेफोरबायदि आपदेट जानायलाय जोङो माखासे अनलाइन गेम्स गेलेनो हादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे इउटुबनि थ्रुयैहाय जोङो माखासे भिदिअ माने इउटुबनि माखासे माने थिसारफोरखौहाय जोङो फल' खालामनानैहाय बा मोजां मोजां कन्टेनफोरखौहाय जोङो नायनानैहाय माखासे नलेज सिकिलस् आरो माखासे मिथियै मिथियै बुस्थुफोरखौ मिथिनो हादोंमोन आरो बैफोर बायदि जोङो इउटुब बायदिसिना बेफोर बायदि जोङो माखासे फ्लेदफ्रमनिफ्राय जोङो गोबांथार माखासे नलेज बा सिकिल्स जों बेफोर बायदि मोन्नो हायो जेरैहाय माखासे जेनेबा माखासे जोङो माहोनो आइदियाफोर मोनो बेजों लोगोसे आरो मा होनो जेनेबा खारनाय बारनायनि बेफोरनि माखासे थेकनिक्स गोदान गोदान फरमुला आरो बेजों लोगोसे माखासे इरिगेसन सेक्थरआवहाय जेनेबा मेत्स रिजनिं बेफोर बायदिनो जोङो माखासे मोजां मोजां माखासे थिसारफोर मोनो बिसिनिफ्राय जोङो फरमुला मोनो सर्ट ट्रिक्स लं ट्रिक्स आरो बेसिक ट्रिक्स आरो बेजों लोगोसे जोङो आरो माखासे इक्जामफोरनि जेनेबा इन्टारबिउ फोरनिबो जोङो इसे फार टाइम हिसाबै जोङो कचिं लानो हायो इउटुबनिफ्रायनो आरो बेनि उनावहाय जोङो माखासे बेवहाय आप देट जानायनि उनाव जेरैहाय आइफन आइफननि थ्रुयैबो जोङो बेनिफ्राय बांसिन माखासे सिकिल्सखौ मोननो हायो जेरै दानि जुगाव फाइबजि जानायलाय हिसाबै माखासे आपदेट्स फोरखौहाय जों सिपिदयाव मोननो हायो बेजों लोगोसे माखासे फिचार्चफ्राबो गोबां बांनायनिफ्राय बांनो हमदों बेखायनो जोङो गोदान टेक्न'लजि एबा गोदान मेटदजों गोदान टेक्न'लजि बाहायनो बानायनायखौ जोङो बाहायनानै गोबां माखासे आपदेट जानो हायो बेजों लोगोसे जोङो गोबां सिकिल्सफोर मोननो हायो बा सोलोंनोबो हायो जों